اتر پردیش میں بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ گھومنے آتے ہیں بہت دور دور سے لوگ گھومنے آتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے گھومنے جانے جانا اور کچھ جیسے قطب مینار ہے جامع مسجد ہو گئی انڈیا گیٹ ہو گیا یہ توڑ توڑ کے دوبارہ بنائے جاتے ہیں پہلے سے بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آگے جیسے یہ آج دکھ رہے ہیں ویسے یہ آگے بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گے اور جو مطلب اور بھی اچھے دکھنے لگیں گے اور بھی خوبصورت دکھنے لگیں گے اور پہ وہاں اور بھی مزہ آئے گا جیسے یہ ابھی تو بہت ہی یہ توڑ توڑ کر بنوائے گئے بنوا رہے ہیں اور وہاں پہ چلڈرین پارک کہیں پہ کہیں پہ بوٹک والا بنوانے لگے ہیں اور میلا بھی لگنے لگا ہے یہاں پہ بہت مزہ آئے گا اور بہت ڈفرینٹ ہے یہ